भारतआव सोलोंथायनि बिखान्थिया माबायदि आरो बेखौ गुबुन गुबुन हादोरफोरजों रुजुनायाव माबायदि जों मा मा बिथिंजों बिथिंफोराव उन जालांदों आरो माखौ साबसिन खालाम नांगौ भारताव सोलोंथायनि बिखान्थिया माबायदि भारतआव सोलोंथायनि बिखान्थिया जोबोर मोजां भारतआव जेरै केलेरा स्टेट मिजराम बेफोरो गोबां फरायनायनि बिथिङाव गोबां डेभेलप आरो गुबुन गुबुन स्टेटफोरखौबो केरेलाबायदि आरो मिजरामफोरबायदि भारतआव आरो खालामबावनो हायोब्ला जोंनि भारतआ फरायनाय बिथिङाव जोबोर मोजां जाबावगोन माखासे स्टेटआव जोंनि भारतनि जोंनि भारतनि माखासे स्टेटआव फरायनाय बिथिङाव गोबां दुरबल बैफोर स्टेटफोरखौबो केरेला मिजराम बैफोरबायदि लांनो हायोब्ला खालामनो हायोब्ला जोंनि भारत हादरा फरायनाय बिथिङाव गोबां जौगागोन आरो बेखौ गुबुन आरो बेखौ गुबुन हादोरफोरजों रुजुनायाव माबायदि गुबुन हादरफोरा गुबुन गुबुन हादोरफोरा गोबां मोजां भारतनिफ्राय आरो गुबुन हादोरफोरा जोंनि भारतनिख्रुइ भारतबायदिबो दङ जों बेखौ गुबुन हादरजों रुजुनो थाखाय एबा गुबुन हादरजों खालाम माने कम्पिटिसन नांनोब्ला फरायनाय बिथिङाव जोङो जोंनि मोनफ्रोमबो स्टेटनि माबाखौ फरायनाय बिबांखौ जोङो मोजाङै गोसो होनानै बानाय नांगोन अब्लानिया जोंनि ओ भारत हादोरा फरायनायाव आरो सोलोंथायाव जौगागोन आरो जौगायोब्ला जों आरो गुबुन हादोरफोरजोंबो जोङो मोजाङै मानि जोंनि हादोराबो बेफोरबायदि होननानै रुजुनो हागोन जों मा मा बिथिंफोराव उन जालांदों आरो माखौ साबसिन खालाम नांगौ जों जोंनि भारतआव जोंनि इन्डियायाव गोबां खेला खेलानि बिथिङाव गोबां उन जानानै दङ

जोङो खेलानि बिथिङाव भारतआ गोबां उन जानानै दङ माखासे खेलाफोराव जोङो जोंनि भारत हादोराबो आवगायलांदों जेरै जोंनि इन्डियायाव बक्सिंफोराबो ओ रेस्टलिं बेफोरो जोबोर मोजां आरो माखासे खेला जोङो एटलेटिक्साव खारनायफोराव बारनायफोराव जोंनि इन्डिया जोंनि इन्डियाया उन जानानै दङ जोङो बैफोर बिथिंखौबो नोजोर होनानै जेरै जोङो खारनायफोरखौबो नोजोर होनानै जोङो मोजाङै इन्डियाखो जोङो जौगा होलांनो हायोब्ला गुबुन हादरजों जोङो नांगनो हागोन जोंनिया एटलेटिक्स लाइनावबो इसे इन्डियाया गुबुन हादोरफोरजों ओ नांजाबनो हाया स्पर्टसआव जेरै फुटबलफोराव फुटबलफोरखौबो जोङो इन्डियाया जोबोर मोजां खालामबावनांगोन अब्लानिया जोङो गुबुन हादरजों कम्पिटिसन खालामनो हागोन जों खेलानि बिथिङाव आरो माखासे डेभेलपमेन्ट लामाफोरनि ओ जोंनि इन्डियानि गोबां स्टेटफोराव जोंनिया गामि एरिया दङ गामि एरियाफोरनि लामा न' बां गोरिब जोङो बेफोरो उन जानानै दं गुबुन हादोराव ओ गोरिबब्लाबो बिसोरनि गोरिबा आलादा गुबुननिया न' बां माने लामा बेफोर बिथिङाव जोबोर मोजां जोंनि इन्डियानि बिथिङाव बुंनो थाङोब्ला गोबां दाब दाब जायगायावनो माने गोरिब आरो लामाफोरा मोजां नङा माखासे फेसिलिटि गैया जोंनि इन्डियायाव दाब दाब जायगायावनो गामि एरियायाव बैफोर बिथिङाव जोंनि भारत हादरा गुबुन हादोरनिख्रुइ उन जानानै दङ जोंनि भारत हादराबो मोजां जागोन सम नांगोन टाइम नांगोन बेफोरबायदि गुबुन हादोरजों समान जाफानो थाखाय गोबां टेकनलजि बिथिङावबो जोंनिया उन जानानै दङ गुबुन हादोरा टेकनलजि बिथिङाव जोबोर आवगायाव फरायनाय बिथिंनिफ्राय लानानै खामानि टेकनलजियाव गोबां जोंनिख्रुइ आवगायनानै दङ नाथाय जोंनि भारत हादरावबो लासै लासैनो जागोन नाथाय माखासे बिथिङाव जों उन जानानै दङ डेभेलपमेन्ट लामा दथानिफ्राय लानानै न' बांनिफ्राय लानानै जायबाजाय बा स्टेट स्टेट गोरिबफोरा गोबां जानानै दङ गुबुन हादरजों रुजुनो थाङोब्ला गोबां